मेदिया होनना बुङोबा जोङो सुबुं बिजोंखौ मिथियो होमबा सुबुं बिजोङा मोनसे थार जाथायखौ खिन्थियो दिन्थियो समाजाव गाज्रि खामानि सोलिबाय थानाय लोगोसे जोंनि सुबुंफोरनि जाखिनि मावनो गोनां खामानि बेफोरखौ आसि दिन्थिना होयो आरो लोगोसे बियो सुबुं बिजोङा अदेबानि मिदियाया नैबे दानि जुगनि मोनसे गोदान बिजों बेनि गेजेरजों साफ्रोमबो सुबुङा मोजां बाथ्राखौ मोनथिनो हायो एबा थार जाथायफोरखौ मोनथिनो हायो बबेयाव बबेयाव मा जादों बबेयाव मा जायाखै बेखौ जोङो मोजाङै मिथिनो हायो भारतारि मिदियाया दिनैनि जुगाव जोबोद गोजौवाव मोनहैबाय दा जों भारतारि बिजोंनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला साफ्रोमबो भारतारि सुबुंफ्रा बे मेदियानि गेजेरजों गोबां बाथ्राखौ सोलोंनो हायो लोगोसे भारतारिल' नङा भारतनि जिखिनि जाय जेनिखि रायजो दं दुलाराय भारतारि भारतआवनो दिनै सुबुं बिजोङा गोबां जौगाबाय जि बिनि गेजेरजों जोङो गोबां रोंगौथिफोर जों मोननो हायो लोगोसे बबेयावबा गाज्रि जाथाय जानाय बबेयावबा बा मोनसे सुबुंनि आंखाल बेफोरखौ जोङो सुबुं बिजों अदेबानि मिडियानि गेजेरजों जों मोननो हायो जे जोगोसे जोंनि आसाम रायजोआवबो गोबां मिदियाया जौगानो हाबाय जेरैबायदि निउस लाइभ डिवाइ ट्रिसिक्सटिफाइभ बेनि गेजेरजों जोङो आसामनि गोबां जाथायफोरखौबो जों सुबुं बिजोंनि गेजेरजों जों मोन्थिनो हायो लोगोसे जोंनि बिटिआर ओनसोलावबो गोबां मिदियाखौ जोङो नुनो मोनो बिथांमोना जिखिनि जाबाय थानाय जाथाय सानफ्रोमबोनि जाथायफोरखौ मोजाङै दिन्थियो